تعلیم روزگار اور سماجی حیثیت کے لحاظ سے سینٹرل دِلّی میں خواتین کو بہت سی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے اُس کو تعلیم میں روزگار میں اور اُس کا اپنی سوسائٹی میں تعیلم میں یہ ہے کہ جب اُس کو تعلیم کرنی ہوتی ہے تو یا تو اُس کے گھر والوں کے پا اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ اُس کو آگے کی ایجوکیشن بڑھا کرا سکے اُس کو اور آگے بڑھا سکتے بس وہ یہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح اِس کی شادی ہو جائے اور یہ اپنے گھر کا ہو جا گھر کی ہو جائے اگر وہ پڑھ بھی لیتی ہے جیسے آگے کے لیے آگے پڑھ بھی لیتی ہے تو روزگار میں اُس کو مِلنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اگر اُس کو روزگار مِل بھی گیا تو وہ اپنے گھر والوں کا ہی سوچ سوچنے لگتی ہے مطلب کُل مِلا کے خواتین ایک بہت ہی مطلب ایک سوچ وِچار کرنے والی کہہ سکتے ہیں کہ